मैं आई टी मैनेजर योगेश राठोड़ बात कर रहा हूँ मुझे आई टी अपने काम के लिए कुछ पन्द्रह इम्प्लॉय चाहिए थे अगले हफ़्ते तक आप अरेन्ज कर सकते हैं

जी अप अभी आपसे मैं अभी मैंने आपसे सम्पर्क किया है मुझे कुछ पन्द्रह लोगों की रिक्वायरमेन्ट है यह कुछ मुझे कम्प्यूचर कम्प्यूटर इन्जीनियर कुछ सिविल इन्जीनियर

मैं एक हफ़्ते एक हफ़्ते के अन्दर मुझे चहिएगा

जी जी जी

अभी फ़िफ्टी फ़िफ्टी प्लस काम के हिसाब से बढ़ता रहेगा

वर्क वर्क

कोई जी सर आप आप करके मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ठीक है सर ओक नमस्ते